हय अशे खुबशे बुक्स हांवें वाचल्यात जे ज्या बुकांनी म्हाका खूब हसयलां चडशे जे चिल्ड्रन्स बुक्स आसात फॉर एग्जांम्पल पंचतंत्र म्हणा तातूून सुद्दा खूब हांसयल्या जातून आमकां जनावरां उलयतात तें पळोवपाक मेळटात आनी तीं कशीं आपल्या जंगलान रावून कशें एकमेका कडेन रावून कशीं फुडें सरतात वा कशीं वावुरतात हें सगळें आमकां पळोवपाक मेळटा म्हुणून पंचतंत्रा बुक्स इज ऑल्सो रेकमेंडेबल फॉर चिल्ड्रन जी बुक्स वाचतात नांव हांव अशें म्हणना की एक सर्टन टायप्सूच बूक वाचपाक जाय बट अशे बुक्स वाचत रावली जाल्यार भुरग्यांक मागीर इंट्रस्ट येतलो बाकिची बुक्स सुद्दा वाचपाक नांव अशें आसता की खुबशे अशे जोक्स बरयल्ले बुक्स येतात वा जोक्सांचेर बुक्स येतात इवन ते सुद्दा वाचलें म्हणून कांय ना इवन द देट इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टंट हे हांव अशें म्हणटा की वाचन हें चड म्हत्वाचें आसा अशें म्हाका दिसता